हरिओम भईया जी जी जी हा हा हा ठीकु न असांजो हिकु उहो हलंदो आहे इंस्टीट्यूट हा हा जी असांजो शिव मूर्ति जे पीछे विकास नगर जी जी न न ॿिनि टिनि तरीक़े जा सेखारींदा आहियूं असां हिकु न असांजी टीम में आहिनि असां पूरा मिली करे अठ ॾह माण्हू सेखाईंदा आहियूं फीस असांजो हूंदो हज़ार जी त ॿार टाइमिंग असांजी हूंदी अथव शाम जो टे बजे खां वठी करे छह बजे ताईं

ॿार छा सिखणु चाहे थो आरितुवारु ॾींहुं भईया छुटी हूंदी अथव ॿार अच्छा हा उहो बि असां सिखायूं था पिया भारतनाटयम हुजे या अॼुकल्ह जेका माण्हू पब वग़ैरह में जेको हलनि था पिया इहे बि सिखाइनि था पिया डांस वग़ैरह हा डीजे वग़ैरह ते जेको उहो बि अॼुकल्ह सही चओ था सही चओ था हा ॿारनि जी छुटियुनि में माण्हू हा हा बिल्कुलु हा सही चओ था पिया बिल्कुलु हा हा हा सही आहे ठीकु जी जी ॿार जो आधार वग़ैरह जो कुझु हुंदसि उहा त उन जो तव्हां जी डिटेल वग़ैरह बि तव्हां खणी जो अचो की अॼुकल्ह माण्हू उन में हा हा हा फॉर्म त मिलंदव ठीकु ठीकु आहे भईया और कुझु जी ठीकु आहे भईया जी उहो असां सामने वारे खां पहिले पुछी वठंदा आहियूं की भई तव्हां कीअं ॾियणु पसंदि कयो था पिया की भई भई उन्हनि खे बि दिक़त न थिए असांखे बि दिक़त न थिए की भई कंहिंजी वाइज हा इन तरह की भई कंहिंजी पॉकेट अलाउ करे थी की महीने में ॾेई पाइनि था त उन हिसाब सां असां पुछी करे वठी वठंदा आहियूं तव्हांखे जीअं सही लॻे उन हिसाब सां ॾीजो की भई महीने महीने ॾेई वठो महीने महीने ॾीजो पंद्रहं पंद्रहं ॾींह ॾेई पायो त पंद्रहं पंद्रहं ॾींहं ॾीजो हफ़्ते में हा भई असांजो इहो ई आहे की ॿार ॿार कुझु नयों सिखिनि कुझु नईं चीज करनि असांजा ॿार भई सिंधी समाज में कुझु अॻिते बि वधनि त इन लाइ भई खोलियो आहे भई ईअं न की

हा हा उन में सिंधी डांस बि ईंदो और कुझु भईया

ठीकु आहे भईया ठीकु आहे